हलो हरदास होटल मां कलाकु अॻु तव्हां जे होटल ते ऑडर ॾिनो हुयो छो त मां तव्हां जे होटल तां ई सभु खाधो घुराईंदी आहियां पर हिन दफ़े मूंखे सुठी शइ न मिली आहे मां अठ शयूं ऑडर कयूं हुइयूं त हुन मां मूंखे श शयूं मिलियूं आहिनि तंहिंमां ॿ शयुनि में थोरी ॿांस पई अचे ऐं हिकु शइ ताज़ी न पई लॻे हाणे मां हुन में दम बिरयानी ऐं पनीर चिली वापसि थी कयांव ऐं नूडल्स बि मज़े जा आहिनि त इहा तकलीफ़ु माफ़ु कजो मां सभु शयूं वापसि थी कयांव तव्हां मूंखे हिननि जा पेसा मुंहिंजे गूगल अकाउंट में वापसि मोकिलींदा जे तव्हां जी ॾाढी वॾी महिरबानी थींदी